असांजे देश में औरतूं पंहिंजो नालो स्पोर्ट्स में अॻियां ज़ाहिर करे रहियूं आहिनि छाकाणि त अॼु जे तारीख़ में स्पोर्ट्स अहिड़ी कम्यूनिटी थी वई आहे जंहिंमें मर्द ऐं औरतियूं ॿई हिस्सो वठी सघंनि था हिन खां पोई असांजे देश में अहिड़ा बि नाला आहिनि जेका मैरी कॉम सानिया मिर्ज़ा जहिड़ियूं औरतूं जेकियूं आहिनि पंहिंजे देश जो नालो रोशन करे रहियूं आहिनि स्पोर्ट्स जे कम्यूनिटी में